दौड़यके मोन एहि दुआरे हुए जे पढ़य लए जाइत रहियै इसकुलमे तऽ सभ लड़की लड़कासभ दौड़य लागै खेल दौड़धूपके खेल जब हुए लागय तऽ ओहिमे खूब दौड़ियै ओहिमे ककरोसँ पाछाँ नहि रहैत रहियै हम बच्चेसँ इसभमे दौड़ खू धूपमे आगाँ रहैत रही आ ओ दौड़ब बुलबके कारण की होइए तऽ एखनो देह स्वस्थ यए बुलि घुमि सकै छी बढ़िआँसँ खूब दौड़ै छी ओहो समयमे दौड़ै जे रही तऽ खूबे दौड़ैत रही ककरोसँ पाछाँ नहि होइत रही दस टा साथी रहए तऽ ओहिमे पाछाँ नहि होइत रही जाहि ठाम कम होय तऽ बराबर पर रहैत रही नहि तऽ आगाँ रहैत रही एहि दुआरे दौड़धूप खेल सभसँ बेसी देहके लिए नीक छी दौड़ू बुलू जतने ततने अहाँके देह ठीक रहत आब एखनहु उमर भेल यए तऽ दौड़ धूपपर मोन रहैए घुमैत बुलैत रही निरर्थक बैसल नहि रहू बैसल रहू तऽ बैस जायब तहन जिन्दगी बेकार भए जायत तऽ एहि दुआरे दौड़यमे हमेशा ध्यान बुलयमे काममे सभ चीजमे ध्यान राखू जे कतने हम दौड़ सकब हँ समय जेहन यए ताहि मोताबिक दौड़ल दौड़ू बुलू ध्यान राखू जे हम आरो काज हमरा करनाइ छै तऽ सेहो कए लिअ लेकिन देहके चालू राखू ज जतेक चालू राखबै ततने नीक रहत देहमे ओ स्वास्थ्यके लिए बहुत बढ़िआँ चीज छियै ओहिके उमरके कोनो जरूरी नहि छै स्वास्थ्य जँ अगर ठीक यए तऽ उमरके नहि अनुभव आबै छै आ देह अगर बैसा लेब तऽ कमो उमर यए तऽ अहाँके देह कामके योग्य नहि यए तऽ निरर्थक अहाँ भए गेलहुँ कामके लायक नहि रहलहुँ आर अहाँके हम की कहब इएहसभ होइ छै एखुनका समयमे